सोनभद्र की उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें जैसे कि चावल गेहूँ दाल तम्बाकू सब्जी हैं जो आमतौर पर हर जगह उगाई जाती हैं सोनभद्र में ज्यादातर चावल गेहूँ और दाल की बिक्री ज्यादा होती है लोग ज्यादा मात्रा में चावल गेहूँ दाल उगाते हैं हर गाँव में बहुत से जमीदार हैं जो चावल और गेहूँ की ज्यादा मात्रा में बिक्री करते हैं जिससे उन्हें बड़ा मुनाफ़ा होता है पर कभी कभी मौसम के कारणवश उन्हें घाटा भी होता है यह व्यवस्था यह अर्थव्यवस्था का भी एक व्यापार है चावल गेहूँ से किसान मज़दूर अपने घर की अर्थव्यवस्था को भी संभालते हैं कुछ किसान तो तंबाकू संब्जियाँ और गन्ने कपास भी बेचा करते हैं जिससे उन्हें दोगुना मुनाफ़ा होता है और कभी कभी वह अपने अनुमान से अधिक कमा लेते हैं कुछ किसान फ़सलों की माँग के लिए अधिक ज्यादा उपाय से गेहूँ चावल का उत्पाद करते हैं जिससे वह अधिक मात्रा में कमाई करते हैं और अधिक मात्रा में अनाज को उगाते हैं हमारे यहाँ ज्यादातर किसान अपनी फ़सलें गर्मी के सीजन में गेहूँ गर्मी के स्टाटिंग में गेहूँ और ठंडी के इस्टार्टिंग में चावल को बोते हैं और वह बेचा भी करते हैं जैसे की हमारे यहाँ बाजार में चावल को क्कोंटल क्कोंटल ट्रकों से बेचा जाता है जिससे वह बाजार में हर जगह बिक्रित होता है और उसका एक अलग मुनाफ़ा मिलता है वह हमारे यहाँ गाँव में बहुत ही हर जगह बिका करता है